हैलो बस ठीक ठाक तुस सनाओ खरा ऐ पर थोह्ड़ा खिच्चना पौना एह् थोह्ड़ा रहामी बना दा थोह्ड़ा पढ़ने ई घट्ट ध्यान देआ दा थोह्ड़ा इसी घर बी खिच्चा करो बिंद थोह्ड़ा की कि मैथ थोह्ड़ा नुहाड़ा बड़ा कमजोर चला दा ते बाकी अपने कशा कोशिश पूरी करा दे आं कीती दी अंजी आं नेईं नेईं हून अस जरूर उसी थोह्ड़ा बहुत करा दे ऐ है बी थोह्ड़ा लड्डर मस्त बना दा नेईं आस्तै आस्तै उनें आई जाना रस्ते उप्पर नेईं थोह्ड़ा पैह्लें कशा बड़ा फर्क पेदा हून थोह्ड़ा समझी गेदा पैह्लें ते बड़ा जीरो हा हून भी बी चला दा अं कोई गल्ल निं साढ़ी तरफ दा असें उसी कोई कसर निं रक्खनी खिच्चियै रक्खे दा असें ओह् ते फिर बी तुसें घरें आह्लें ध्यान देना नुहाड़ा आं जी आं जी आं आं दोस्तें कन्नै रक्खे थोह्ड़ा आं जी आं जी आं जी नेईं नेईं हून सोझ आई दी नेईं नेईं बाकी ठीक ऐ ठीक